हम अपन बिजनेस इस्टार्ट करै रहिए ठीक छै बिजनेस जे इस्टार्ट करैके बाद ओतऽ हमरा पइसाके बहुत जरूरी पड़लै पइसाके जरूरत जादा तऽ हम सभसे माँगलिए हमरा कोइ नहि पइसा देलकै नहि हमरा कोइ मदद करलकै तकर बाद हम बैँकमे गेलिए बैँकमे पुछलिए तऽ ओ कहलकै ठिके छै हम अहाँकेँ लोन दै देब कहिके ओ लोन लोनके प्रक्रिया ओतऽ हमरा बतेलकै अहाँकेँ आधार कार्ड पैन कार्ड ओतऽ सबकिछु डॉक्युमेन्ट अहाँकेँ लागै छै डॉक्युमेन्ट देलाके बाद सभ ओतए सलाह करैके बाद ओकरा हम कहलिए हमरा पाँच लाख नहि छओ लाख रुपैआके हमरा सख्त जरूरी अछि हमरा दिअऽ कहिके तऽ बैँक मैनेजर बैँकके कर्मचारी कहलकै हमरा ठिके छै अहाँ अपन सारा डॉक्युमेन्ट हमरा दिऔ तऽ अहाँके लोन पास हम करि देब कहिके तकर बाद हम अएलिए घर तऽ अपन सारा डॉक्युमेन्ट सब लेलिए डॉक्युमेन्ट लैके बाद तऽ हम कहलिए पप्पाकेँ एना एना बात छै बैँकसे लोन दै रहल छै सबचीज अपन माँगि रहल छै जमीनके कागज या आधार कार्ड पैन कार्ड जमीनके कागज सब माँगि रहल छै तऽ पप्पा हमरा सबचीज निकालिके देलकै तऽ हम गेलिए बैँक बैँक जाएके बाद ओहिठाम सारा डॉक्युमेन्ट देलिए आधार कार्ड पैन कार्ड जमीनके कागज जे हमरा रहै सुविधासे सबटा ओतऽ हम बुझलिए बुझबैके बाद हमर सारा डॉक्युमेन्ट प्रॉसेसिन्गमे गेलै प्रॉसेसिन्गमे जाएके बाद हमरा कहलकै चारि दिनके पाँच दिनके समय लागत चारि दिन चारि दिन पाँच दिनके समय लागत तऽ हम ओतऽ से हम चलि आबैत रहलिए घर तऽ चारि दिन पाँच दिन बाद हम फेर गेलिए बैँक तऽ ओतऽ सबचीज बुझलिए तऽ हमरा एकटा डॉक्युमेन्ट देलकै ओहिमे सबचीज साइन हम करलिए तकर बाद चौबिस घण्टाके अन्दर अन्दरमे हमरा एकाउण्टमे पाँच लाख रुपैआ चलि अएलै पाँच लाख छओ लाख रुपैआ पाँच छओ लाख रुपैआ आबैके बाद ओ पइसाके हम बिजनेस इस्टार्ट करलहुँ बिजनेस इस्टार्ट करैके बाद एखन हमर बिजनेस बहुत बढ़िआँ तरीकासे चलि रहल छै कोनो समस्याके दिक्कत नहि भेल छै ओ पइसासे हमरा बहुत लाभ भेल छै एखन तक हम सगर सारा किस्तो हम क्लिअर करि देलिए इनफैक्ट ओ बैँक हमरा फेरसे लोन दै रहल छै से अहाँ ई पइसा से अहाँ कारबार फेरसे इस्टार्ट करू फेर ओकर गेलिए सब फेरो हम देने छी सब चीज आब कतेक दिनमे ओ बैँक हमरा पइसा दै छै से हमरा थाह नहि यऽ पइसा आबैके बाद हम फेरसे हम ओ पइसाके हम बिजनेसमे लगाएब आओर वएह पइसासे हम अगाड़ी बढ़ब हमरा बैँकसे बहुत लाभ मिलल यऽ